مجھے پالتو جانور بہت پسند ہیں جیسے کہ بکری مرغی جو خصوصاً بہت سے جانور ہیں جو مجھے پسند ہیں پالنا بھی مجھے بہت پسند ہیں گھر میں اسی طریقے سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں گھر میں پالو جانور ہمیں ایک جو ہے ایک جانور پالنا بھی چاہیے جیسے کہ بکری بکری تو پالنی چاہیے سنت ہے پالنا